मूंखे नंढे हूंदे खां ई देश भक्ति गाना ॻाइण जो ॾाढो शौक़ु हूंदो हो हींअर बि मां कॉलेज में आई हुअसि त हुते बि मां हिसो वठंदी हुअसि देश भक्ति जे कार्यक्रम में ऐं हुन में मां देश भक्ति जा गाना ॻाईंदी हुअसि कॾहिं कॾहिं मां प्रार्थना में बि वेंदी हुअसि जंहिं में मूंखे ॾाढी ख़ुशी थींदी हुई त सभु व ॿार तालियूं वॼाईंदा हुआ टीचरूं मुंहिंजी तारीफ़ु कंदा हुआ त मूंखे ॾाढी ख़ुशी थींदी आहे की देश जे लाइ मां हिकु गायकु बि आहियां कार्यक्रम में हिसो बि वठां थी ऐं अॻिते सिखां बि थी त मुंहिंजे लाइ ॾाढी हीअ ख़ुशीअ जी ॻाल्हि आहे ऐं हिकिड़ी ॿी बि ॻाल्हि आहे की देश भक्ति में पाण खे अंदरां खां मन जी भावनाऊं बि हूंदियूं आहिनि जेके ॿाहिरि ईंदियूं आहिनि पाण खे ईअं थींदो आहे पंहिंजे भारत जे लाइ पाण ॻायूं पिए था उन खे पाण महिसूसु कयूं पिए था त इहो हिकिड़ो सुठी ॻाल्हि आहे त कार्यक्रम में पाण हिसो वठी सघूं था चाहे उहो स्कूल हुजे चाहे उहो कहिड़ो प्रोग्राम हुजे चाहे कल्चर प्रोग्राम हुजे या कोई कार्यक्रम हुजे या नंढो वॾो कॉलेज में प्रोग्राम थियो हुजे उन में बि पाण हेॾनि माण्हुनि जे साम्हूं देश भक्ति जे लाइ कुझु ॻायूं था या कुझु चऊं था त उहो ॾाढी फ़ख़ुर जी ॻाल्हि आहे

ॿियूं बि चङियूं ॻाल्हियूं आहिनि जेकी देश भक्ति जे लाइ ॻाइण में ख़ुशी थींदियूं आहिनि जीअं त उन्हनि जा सुर उन्हनि जा लफ़्ज़ ऐं देश जे लाइ ॻाल्हाइणु मतिलबु हिकु वॾी ॻाल्हि आहे उन्हनि सां रिलेटिड उन्हनि सां जुड़ियलु पाण खे गाननि में अहिड़ा केतिरा सुठा लफ़्ज़ हूंदा आहिनि जेका पाण खे ख़बरु पवंदा आहिनि उन्हनि जे पुठियां जो मतिलबु पाण खे ख़बरु पवंदो आहे ऐं फ़ख़ुरु बि थींदो आहे पाण खे की पाण हेतिरा क़ाबिलु आहियूं